श्री पुरशाम निर्मीत गोंयान हिंदू धर्मांतल्यो खूबश्यो जाती एकजुटीन कार्य करतना दिसता त्यात प्रमाणें हांगा क्रिश्चन धर्मूय आसा आनी कांय अवचीं मुस्लिम धर्मूय दृश्टीक पडटा हांगा आशिल्ले मुस्लिम किंवा क्रिश्चन लोक हे मूळ हिंदूतल्यान बाटाबाटीच्या वेळार धर्मांतरण केल्ले आसा ते जरी धर्मांतरण केले तरी तांची मूळ संस्कृती ही हिंदूच आशिल्ल्यान गोंयचे हिंदू क्रिश्चन आनी मुस्लिम हो समाज एकजुटीन काम करतना दृश्टीक पडटा